तव्हां साईं जर्सी मां था ॻाल्हायो मां प्रियंका अरे असां पहिले सोचियो होसीं त विस्पति ॾींहुं असां पहिलें जूनागढ़ घुमियूं हाणे असां अहिड़ो सोचियो असां विस्पति ॾींहुं पहिले सोमनाथ अने दीव घुमी अचूं इने खां पोइ असां जूनागढ़ व घुमूं विस्पति जे ॾींहुं छा तव्हां वटि कार आहे आहे त असां घुमी सघऊं